हम जे मतलब परसू बैग लेलू एहि बैगकऽ ठीक ढङ्गसँ मतलब चेनो नहि नीक रहऽ आओर कोनो समान जे रखैत छी तऽ ओहो चोरी भय जाइए आओर मतलब नीको नहि रहऽ ओकर कलरो बढ़िआँ पसन्द नहि रहय एहिसँ बढ़िआँ जे कोनो पैघ बक्सा लय लेब तऽ ओहे नीक रहत आओर बैगमऽ कोनो स समान जे रखैत रहियै वा रखैत छियै तऽ सुरक्षित नहि रहैत छै